सिलाइ कढ़ाइके बाद अगर कहै छियै अगर घरमे बैठल महिलाके लेल तऽ ओ छै सिलाइ बस एगो धागा ओकर मशीनके तेल किनके आनऽ पड़ै छै अगर एगो पाँच हजार छओ हजारमे मशीन कीनके आनि लै छै तऽ गाम घरमे सिलाइ अच्छा खासा कऽ सकैत छै पैसा पाइ कमा सकैत छै लेकिन कमा तऽ सकैत छै ओहिमे पएर दर्द कमर दर्द ओहिके बाद सिलाइ ओ तऽ भऽ गेलै पार्ट टाइम मतलब अलग से टाइम निकालिके करू ओहिके बाद घर महिलाके घरमे फेर घरके काम करू बच्चाके सम्हारू बर्तन झाड़ू लगेनाइ साफ सफाइ ई सब करनाइ तैॅं कनि बहुत जादा दिक्कत तऽ भैयै जाइ छै शारीरिक दर्दके अनुभव बहुते होइ छै महिला